हाँ खेती तो है हमारे गाँव में है खेती लेकिन जो खेती हैं अगर वह करते हैं पूरे साल खेती करते हैं खेत को पानी देते हैं गेहूँ बोते हैं चने बोते हैं और दवाई वगैरह का खर्चा पूरा साल में न उनके इनकम इतनी हो नहीं पाती हैं और बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता हैं खेती में इसी वजह से खेती का ऑप्शन छोड़ कर बाहर लोगों के जॉब करना पसंद करते हैं क्योंकि उनको उतना फायदा हो नहीं पता हैं जितना होना चाहिए खेती में फसल तो बोते हैं फसल आते भी हैं लेकिन ठंडी और ओले गिरने की वजह से चने और गेहूँ की खेती खराब हो जाती हैं और पूरा साल में इतने राशि हो नहीं पाती है इतना साल का खर्चा चल नहीं पाता है खेती में इसी वजह से लोग खेती को छोड़ कर खेती वाला ऑप्शन छोड़ कर ओ वो बाहर नौकरी करना पसंद करते हैं